हांवें तुमच्या कडल्यान नवीन फ्रिज ओर्डर केल्ली ती खरींच बरी आशिल्ली म्हण हांव म्हज्या इश्टा सोयऱ्यांकूय ओर्डर आपल्या कंपनींतल्यान ओर्डर करपाक सांगतलें इतली बरीं सेवा दिल्ल्या खातीर हांव खऱ्यांनीच तुमचें उपकारी